पिछिले थोरे केॾनि ई सालनि में मनोरंजन बदिलजी रहियो आहे ॿुधायो पहिरियों माण्हू मनोरंजन लाइ झंगल में वञी शिकार कंदा हुआ शिकार करे पंहिंजे पाण खे मनोरंजन ॾींदा हुआ उन खां पोइ रेडियो आहियो रेडियो में बि माण्हू गाना ॿुधी पंहिंजो पाण खे इंजॉए कंदा हुआ इंटरटेन न कंदा हुआ पोइ वरी न्यूज़पेपरनि में सभु ख़बरूं ईंदियूं हुयूं सभु थींदो हुओ उन खां पोइ टीवी अची वियो टीवीअ ते माण्हू गॾु विही केॾा ई सुठा सुठा नाटक ईंदा हुआ जेके ॾिसी करे ॾाढो ई ख़ुशि थी और मनोरंजन कंदा हुआ गॾु विही परिवार सां विही करे गॾु ॾिसण जो मज़ो ई कुझु अलॻि हूंदो हुओ पो अची वियो कंप्यूटर कंप्यूटर ते बि माण्हुनि पंहिंजे पाण खे ॾाढो अॻियां त वधाए छॾियो आहे एंटरटेनमेंट बि ॾाढो वधी वियो आहे मनोरंजन बि सुठो थियणु लॻो हुओ तॾहिं तंहिंखां पोइ वरी हाणे मोबाइल अची वियो आहे त मोबाइल ते सॼो ॾींहुं माण्हू हाणे यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते रील्स ॾिसनि यूट्यूब ते सोचिणो हुजे ॾिसिणो हुजे ठाहिणो हुजे यूट्यूब ते बसि सर्च करण जी देरि आहे और उहा अची थो वञे हाणे काफ़ी सारा ॾाढो ई बदिलाउ अची वियो आहे और इहो मां चवां सम्झण थी बदिलाउ बि ॾाढो सुठो आयो आहे जंहिंजे करे पाण अॻियां बि था अची सघूं ऐं बदिलाउ जा इहे तरीक़ा मूंखे ॾाढा वणनि था